हैलो हा हीना हा कीअं आहियों किते आहियो अच्छा दुकान ते वेठा आहियो अच्छा मां चवां पई की अॼु डायमंड गाडन जी हिते मेलो लॻियल आहे त मां चवां पई भई तव्हां अचो थोरो जल्दी दुकानु बंदि करे त पोइ ॿारनि खे वठी हलो मेलो ॾिसण हुते चिकला आहिनि झूला बूला बि आहिनि पोइ रोटी राति जो हुतां ई खाई करे ईंदासीं ॿियो छा वो मुंहिंजे ख़्याल खां ॾह यारहं लॻे ताईं आहे हुते मेलो लॻल आहे हुते हूंदा जाम सारा सामान हुते हुते बाज़ारि लॻियल आहे सॼी त ॾिसो हुते हुतां हाणे ॿारनि खे खिलोना बिलोना वठी ॾिंदासीं न हुते लकड़े जा खिलोना आइन ऐं मूंखे अॻरि कुझु सम्झ में अचे थो ईयरिंगस वग़ैरह त ॾिसंदासीं हुते हली करे हा खाधे पीते जूं त जाम शयूं मिलंदियूं आइन हुते डोसो जो स्टॉल्स लॻियल हूंदा आहिनि न हुता ई खाईं था अचूं त पोइ तव्हां घणे लॻे था अचो नवे लॻे सां जाम लेट न थी वेंदो नवे लॻे अच्छा त पोइ मां रेडी थी करे वेहा थी नवे लॻे हलंदासीं पोइ ॾिसूं था हुते हाणे अची वियव तवां ॾिसूं था न हाणे मेले में त अची विया आहियूं ॾिसो इहे खिलोना वठूं ये वारा सुठा आहिनि वो नवे लॻे अठे लॻे ताईं अचो न असां तवां ईंदा त पो ई हलंदासि न असां तैयार थी करे बिहूं था जेसि ताईं न न कठो ही त हलूं तवां अचो पो कठो ई हलूं तां मां तेसि ताईं त्यार थी करे वेहा ती ॿारनि खे बि त्यार ती कयां हैलो अची विया हुते त हाणे हली करे ॾिसंदासीं न अचो अचो वेहो वेहो हाणे चांहि पीअंदव मां चांहि ठाहे ॾियांव घर में अची वियव अचो मां चांहि ठाहे ती रखा न तव्हां चांहि पीउ करे निकिरिजो हलंदो न पोइ रोटी पाणी त ॿाहिरि ई खाईंदासीं न असां चांहि पीउ करे निकरिंदासीं हलो हाणे अची वियासीं तव्हां चांहि पीओ घर में आया आहियो चांहि पियो मेले ते आयां आहियूं अच्छा ठीकु आहे ठीकु आ जय झूलेलाल जल्दी अचिजो त पो हलंदासीं असां मां त्यार थी वेहा थी ठीकु आहे ओके